औ

औ क'क्राझारनि

क'क्राझारआव थ' दङ बेरालायग्राया ओरै दिरबिल दिरबिल दिफ्लाइ ओरै दङ माबा सरलफारा औरै दङ गौरां पार्क बिनिसर पार्क आरो ओरै क'क्राझार देबोरगावआव दङ सिमेथारि मारतियार आर ओरै दङ

नों बबेहाय नों बबेहाय बेरायगोन जेन'बा

औ औ औ औ दङ बेहायथ एकस्रा बायह्रा हतेलआवसो थानांगोन क'क्राझारनियाव बा जेन'बा बड'लेन्ड गेस्त हाउसफ्राव थाजाबाय

देबोरगाव एरियायावथ' सुबिदाया दा माबा क'क्राझारआव थाहै नांगोन देबोरगावआव बेरायबा क'क्राझारआवनो थाहै नांगोन हतेलाव बा बड'लेण्ड गेस्त हाउस आव

औ थाहै जायो आर ओरै गुबुनआव गारि मोनो बारहा लानांगोन आरो दङ ए माबा दङ तेमफु दं बेतारि गारि दङ बेसिमाव देबोरगाव सिमाव उसुबिदा गैया जिखुनु आरो नोङो ओरै सरलपाराथिं थाङोबा सरलपारायाव सरलपाराआव थ' ओरै साइद जों थाग्रा हसतेल गैथ'या बेरायनानै फैनो हागोन आर ओरै जुमदुवार माबाथिं थाङोबा बाहाय बेरायलाना नै थाग्रा न' दङ आर गावसिनि गारिजोंनो सिंङाव लांनाय बेबस्था दङ आरो

औ दे औ दे आर ओरै दोनबाय दे होनबा तेंककिउ